खाना पेशा अगर आप पेशे में अपनाना चाहते हैं खाना बनाने को तो रुची कुकिंग क्लाससेस हैं जो सब से बेस्ट है मैं मैं वहाँ गई मैंने सब से अच्छा देखा कि जो वहाँ की ट्रेनर है वो इतना अच्छा और इतने आराम से आपको कुकिंग सिखाती हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब मैं इसमें बोर हो रहीं हूँ इतनी मज़े के साथ सिखाती हैं वो क्योंकि वो हमारा कुकिंग जो है तो कुकिंग को पेशा बनाने के लिए हमें ना कुकिंग में एक दिलचस्पी होनी चाहिए और रुची कुकिंग क्लाससेस वो हम वो क्लाससेस हैं जो हमें कुकिंग मतलब मैं क्या ही बताऊँ कुकिंग इतनी अच्छी सिखाती हैं और वो नई नई चीज़े भी सिखाती हैं जो बनाते हैं अपन वहाँ वो अपन को घर लाने भी मिलता है ये नहीं कि वो वहीं रख लेती हैं सारे इंग्रीडियेंट्स वो वहीं से देती हैं कि वहीं हम बनाऍं और सब के पास ख़ुद जा जा के अच्छे से सिखाती हैं और ये नहीं है कि वो यूटूब ऑनलाइन भी चलता है उनका ऑफलाइन भी चलता है आप दोनों कोर्सेस वहाँ पर ले सकते हैं और खाना एक पेशा होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है तो जैसा मैंने आपको बताया तो एक रुची कुकिंग क्लाससेस हैं तो आप ऐसा कर लीजिएगा ठीक है